इस्कूलों में हिन्दी अंग्रेज़ी संस्कृत गणित कला विज्ञान सामाजिक विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते हैं जिसमें हम सब को पढ़ने वाले शिक्षक सुशिक्षित और अच्छे होते हैं जो कि हमें अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और अच्छे ढंग से समझाते हैं अगर वे जितना अच्छा पढ़ाते हैं वो जितना अच्छा समझाते हैं वही हमारे मनोमस्तिष्क में बैठ जाता है और हम उसके विषय के अच्छे ज्ञाता बनते जाते हैं और हम अच्छा सा बोल लेते हैं अच्छा सा कर लेते हैं यही हमारी भाषा है और हम इसी विषय पर बात करते रहते है कि विषय जो है जो विषय के अध्यापक हैं वही पढ़ते हैं और शिक्षित पर से शिक्षित ढंग से शिक्षा हम को प्राप्त होती रहती है